जोंनि गामियाव जोंनि गामिया बहुद गिदिर बेनि मानसिफोरा बांसिननानै साख्रि मावो बांसिनानो हाजिरा मावो बिनिफ्राय सोरबा सोरबा गारि सोलायो सोरबा ट्रेक्टर सलायो सोरबा हाजिरा मावो बिनिफ्राय जोंनि न'खरावबो हाजिरायानो मावो जोंनि हौवायाबो ट्रेक्टर सलायो बिनिफ्राय सलायनानै बिदिनो न'खरफोरखौ सलायो साख्रि मावनायफोराथ' मोजांआनो न'खरफोरा मोजां सोलिलाङो सोरबा सोरबा आरो गारि सलायनानै बेफोरबो न'खर सलायनायाव सुबिदा जायो जोंफोराबो हाजिरा मावनानै बिदिनो न'खरफोरखौ सलायलांबाय थादो सोरबा मास्टार दङो सोरबा पुलिस न' खाथियावबो साख'रि गोनां मानसि दंसाबो जोंनियाबो